دہلی میں سرکاری اسکول میں بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے ڈریس کا ڈریس کاپی کتابیں اسٹیشنری کا سامان اور کھانا بھی دیا جاتا ہے عورتوں کو عورتوں کو بسوں میں فری سفر کرایا جاتا ہے غریب بچوں کے لیے فری کوچنگ سینٹر کھولے گئے ہیں جس میں کڑھائی بنائی سلائی اور تعلیم بھی دی جاتی ہے اور غریبوں کو گیہوں چاول چینی تیل وغیرہ فری دیا جاتا ہے بزرگوں کو پنشن دی جاتی ہے ہرمہینے سرکاری اسپتال فری دوائیاں جو اسپتال نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کے لیے محلہ کلینک ہر محلے میں کھولے گئے ہیں ان اسکیموں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سرکار روزگار بھی دیتی ہے